स्पोर्ट्सा मळार कितें जाणून घेवपाक जाय न्हय जाल्यार हांव खबरांपत्रां वाचता जसो हेरल्ड ताचेर म्हाका स्पोर्ट्साचें कितें आसा अपडेट जाल्यार तें म्हाका त्या हेरल्ड खबरापत्राचे मेळटा मागीर हांव तें चोयता की तें हांव बी एक प्लेयर आनी हांव फुटबॉल खेळटा सो म्हाका सदां कितें कोणा कडेन वचून विचारपाक गरज ना हांव हेरल्ड वाचता बीन आनी हांव शिकता थंय आमकां एक आसा ग्रूप ताचेर आमकां मेळटा सगलें म्हायती खंयचे दिसा खंयचो स्पोर्ट्स आसा खंयचे स्पोर्ट्साक कोण बरें केलां कोण उंच सरलां तशें करून म्हाका खबरापत्रां वाचल्या मेळटा नाजाल्यार आमगेलीं इश्ट मित्रां आसा तींय बीन आमकां सांगताय